हाँ जी दीपक जी बात कर रहे हैं

अभी लेटेस्ट आईफ़ोन चौदह तो में आया है

दोनों ही ठीक है अपनी अपनी जगह दोनों ही बढ़िया है आपको कौन सा चाहिए ये तो फ़ोर्टीन प्रो मैक्स में और ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं और फ़ोर्टीन प्रो में उससे थोड़े कम हैं दोनों ही बढ़िया है फ़ोर्टीन प्रो चाहिए तो कीमत उसकी काफ़ी है मिल जाएगा यह तो हाँ इसमे कैमरे क्वालिटी अच्छी है पहले के बजाय बैटरी में हाँ पहले से सब कुछ अच्छा है बैटरी में भी बहुत अच्छा सुधार किया है बैटरी तैंतालीस सौ एम ए एच की है हाँ जी और चार्जिंग चार्जिंग टाइम भी कम लगता है वायरलेस चार्जर है इसके साथ करीब चालीस से पैंतालीस मिनट में फुली चार्ज हो जाता है और वो तो अपने चलाने के ऊपर है अच्छा चल जाता है हमको और फोनों के बजाय बहुत अच्छा चलता है हाँ बिल्कुल सभी से बढ़िया फोन है नहीं सिक्योर फोन है बिल्कुल इसमें तो कोई बिल्कुल हाई सिक्युरिटी है इसमें कुछ परेशानी तो नहीं आएगी के हमारा डाटा लीक नहीं हो सकता है बिल्कुल इसमें सारा डाटा सेव रहेगा अपना तभी तो एक लाख पचहत्तर हज़ार के सम्थिंग है अपन को हाँ तो इसी पर लगेगा न ऑनलाइन कितना कम में है नहीं नहीं तो हम उसमें आपको और फीचर्स भी तो दे रहे हैं ऑनलाइन में मंगवाओगे उसके साथ एडाप्टर नहीं आएगा हम हमारे यहाँ से आपको एक्स्ट्रा एडाप्टर देंगे और कुछ गिफ़्ट भी देंगे ऐसा होगा तो गिफ़्ट वो तो अभी आते हो तो हम स्मार्टवॉच दे रहे हैं आईफ़ोन प्रो मैक्स खरीदने पर हाँ जी हाँ जी ऑनलाइन मांगवाओगे तो उसमें आपको गिफ़्ट भी नहीं मिलेगा उसमें हम अपको फीचर्स भी दे रहे हैं सुविधाएँ भी बहुत सारी दे रहे है उसके अलावा हाँ ब्लूटूथ आता नहीं है कुछ भी उसके साथ अपना मोबाईल ही है हाँ हाँ और आप और आप यहाँ पर आ जाओ शोरूम पर यहीं डिस डिसकस कर लेंगे नाइन हंड्रेड आप यहाँ आ जाएंगे तब मैं आपको सारा कुछ समझा दूँगा ऐसा करो आप यहीं आकर आ जाओ बैठ कर बात कर लेते हैं हाँ कर देंगे आप ऐसा करो यहाँ आ जाओ ठीक ठीक कल दस बजे बाद आ जाना